आमच्या गांवाचो लोक खूब सादो आसा ती चोड शिकिल्ली न्ही दर एक जाण आपआपल्याचे धाकट्याशे वेवसाय करता हांगा चडसो लोक शेतकार नुस्तेकार पांट्यां करप पोदेरां रेंदेर असले वेवसाय करता हाका कसले दुसरें वेवसाय करपाक जाय जाल्यार तांकां आदार दिवपाक कोणूच ना तांकां चड शिकिल्ल्या ना म्हणून कसलेय नये नया वेवसायांत हात घालपाक भिरान दिसता कारण तांकां दिसता की तांकां कोणाचोच आदार मेळपाचो ना तशेंच तांकां पयशांचोय आदार खूब कमी आसा सो म्हजे सरकारा करेन मागणी आसा की तांकां जाता तितले पयशांचोय आदार पावोचो आनी तांकां पेपर वर्क करपाक खूब लोकांनी स आदार दिवंक जाय आनी जाता तितलें नवे बिजनसीक अप्लाय करपाक प्रोसिजर आसता तो जाता तितलें सोंपें दवरून तांकां आदार पावोचें